मैं अपना बनाया हुआ खाना बहुत पसंद करती हूँ और मैं अपने बनाए हुए खाने की रेसिपिस को दूसरों से शेयर करती हूँ जैसे कि उन्हें कॉपी पेन पर ली लिख कर अपने खाने की रेसिपीस शेयर करती हूँ या फिर फ़ोन कर कर फ़ोन के माध्यम से उन्हें अपने खाने की रेसिपीस बताती हूँ